हेलो क्या आप महाकाल रेस रेस्टुरेंट से बात कर रहें हैं मैं विक्रम सिंह चौहान बोल रहा हूँ मैंने अभी आपको ऑनलाइन ऑर्डर किया था जिसकी मुझे रसीद प्राप्त नहीं हुई मुझे उसका भुगतान करना है तो आप मुझे बताएं कि यह रसीद मैं किस प्रकार डाउनलोड करूँ किसी एप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से आप मुझे बताएं मेरे को भुगतान करना है नहीं तो मैं आपको भुगतान नहीं कर पाउँगा